शागिर्द जे ज़िंदगीअ में कोई अहिड़ियूं शयूं आहिनि जीअं एन सी सी त उह कीअं उन खे अॻियां लाइफ में वधण लाइ हेल्प थी करे उन जे बारे में मां कुझु ॿुधाइणु थी चाहियां जीअं मां हिकु शागिर्द हुयमि कॉलेज जी चंदीबाई हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज जी शागिर्द हुयमि त मां हिते हिकु पार्ट खयो हुयो नेशनल कैडेट कोर में जंहिंमें असांखे हूअ आर्मी नेवी उन्हनि जी ट्रेनिंग ॾींदा आहिनि अॻियां वधण लाइ त इन में जेको आहे मेन डिसिप्लेन वधीक इम्पोर्टेंट हूंदो आहे जेको माण्हू नेल्स कीअं थो कट करे हेअर्स कीअं थो टाइ मतिलब वार कीअं थो बधे नेल्स वगै़राह प्रोपर कट करे थो की न ड्रेस प्रोपर यूनिफॉर्म इस्त्री आहे की न न शू पॉलिश आहे की न न इहे जेके ॻाल्हियूं हिननि में सेखारिन था न इहे असांखे रोज़ मर्रा जी ज़िंदगीअ में बि जाम कमु थियूं अचनि जीअं त असां इहे ॻाल्हियूं पांहिंजे ज़िंदगीअ में आणियूं था त असां पांहिंजे लाइफ खे प्रोपर डिसिप्लेन तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां अॻियां बि वधाए था सघूं त इहे असांजे लाइफ में इन बिल्ड थियूं थी वञनि ॻाल्हियूं त असां हर ॻाल्हि में हिकु परफेक्ट डिसिप्लेन्ड स्टुडेंट थी करे डिसिप्लेन्ड शागिर्द थी करे अॻियां लाइफ में इहो असांखे चङो हेल्प थियूं कनि इहे ॻाल्हियूं